मोसौ फिनिनानै नै गाइखेर फाननो मोनो आरो थेखाथारबा मोसौ फिसाफोरखौ देरोब्ला फाननोबो मोनो आरो बे रांजों न'खरफोरखौ मोजां खालामलांनोबो हायो आरो दाउफोरखौ दाउफोरखौबो दाउदैफोरखौ फाननो मोनो आरो फिसाफोरखौबो देरनानै फाननानै फैसा मोनो न'खराव सोलिलांनो हायो आरो एम्फौफोरखौबो फिसिनानै एम्फौखौबो फाननानै फैसाबो मोनो आरो लोगोसे फिथोबबो फान फाननोबो हायो आरो आरो फानाबाबो फिथोबनिफ्राय खुन्दुंबो बानायनो हायो न'आवनो थावख्रि लुनानै बेफोरजोंनो थावख्रि लुनानै जि इन्दि जि दानो हायो

हायो